जोंनि जायगायाव दावबायारि जायगाफोरखौ बा दावबायथायखौ साबसिन खालामनो गिबियावनो जोङो फाइनेन्सनि गोनां बे फाइनेन्सखौ जोङो ज'मा खालामनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे बेखौहाय बै दावबायथायारि जायगाफोराव बाहायनो हायो मोजांनि थाखाय बैजे बे दावबायग्रा जायगाफोरखौ साबसिन खालामनो थाखाय बेयाव थानाय जायगाफोरखौ गिबियावनो नायबिजिरग्रोनांगोन माबेवहाय मानि गोनांथि मानि गोनांथि नङा बाव माखौ सोसनफायोबा मोजां जागोन बा माखौ बोखारोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ नायग्रोनांगोन जाहाथे दावबायग्राफोरनि थाखायबो सुबिदा जायो आरो जेबो खहा होननाय मोनसे सोमजिया गाज्रि जेंना सोमजिया बेफोरनि फारसे नोजोर होनानै खामानिखौ मावनाया सरकारनि दायथ' बा पन्चायतनि दायथ'